हेलो हा राम भाई मां नरेन्द्र पियो ॻाल्हायां हा थोड़ो कमु हो तव्हांजो मां हिते ऑनलाइन बीमा रिन्यू करण लाइ आयो हुयुसि त उते कॉफ़े में आयो आहियां मां पर उते जेके बीमा जा दस्तावेज़ु आहिनि मुंहिंजे डिजीटल कॉपियूं उते रहिजी वियूं आहिनि खणण रहिजी वियूं आहिनि त तव्हां महिरबानी करे मुंहिंजे घर वञी करे त मुंहिंजी मिसिस के चवंदा त हूअ तव्हांखे ॾींदी त तव्हीं उहे पोइ मूंखे डिजीटली इनमें वॉट्सअप सां मोकलींदा या मेल सां मोकिलींदा त बि हलंदो त उहो मूंखे मोकिलजो त मां मुंहिंजो इहो कम पूरो इते पूरो करे सघां इहा गुज़ारिश आहे तव्हां जल्दी करे ॾिजो हरि ओम